खराब समय कीड़ा मकोड़ा आबिके फसलमे नुकसान होइ छै जाहिके कारण हमसब गेहूॅं सबमे धान सबमे रासायनिक चीज उपयोग करै छियै जाहिमे कि कीड़ा नहि लागय पेड़ पौधा हमर सबके ठीक रही गाछ वृक्ष जे भी धान गेहूॅं सबकेँ अच्छासँ देखभाल होइके कारण कीड़ा मकोड़ा लागै छै जे बर्बाद भऽ जाइ छै सब किछु ओहिमे रासायनिक चीजके उपयोग करै छियै जाहिसॅं कीड़ा मकोड़ा मरि जाए फसल हमर सही रहय जाहिसँ आदमीके नुकसान नहि पहुँचै बहुत जादा आदमी गरीबीके कारण ओ भी नहि कर पाबै छै जे कि आदमीके मजबुरी छै करै छै जेकि आदमी आगे जा कऽ शहर शहरमे यही गेहूॅं मेहनतके बाद सब आदमी चाहय छै जे अच्छा से गेहूॅं अच्छा से हुए जे बाहर जेतै सब बाहर जाएके बाद बहुत मेहनत लागै छै आदमीके तऽ पता छै नहि एते मेहनत सॅं गेहूॅं उपजाओल गेल छै शहर बाजारमे जाइ छै ओही गेहुँ एतबा मेहनतके बाद